आङो फार्स्तआवनो बुंनोसै मा होनो अनला ओंख्रिखौथ' आं बहुथ जानोबो मोजां मोनो आरो संनोबो मोजां मोनो आरोखि आं बेराद मोजां मोनो आं अनला ओंख्रिखौ अनलाफोरखौथ' आं जेनेबा माइरंखौै फार्स्तआव सोमबाय बेनिफ्राय बोखांनानै दोनबाय उनावहाय ओमफ्राय बे आरो माबा दै सरबाथाय उवालाव देबाय उवालाव देखांनायनि उनाव माबाबाय जेनेबा बेदरफोरजों सङोबाथ' बेदरखौ एवबाय जेनेबा पियाज थियाज सामब्राम गुफुर आरि मस्ला मस्लि होनानै एवबाय आरामनो बेनिफ्रायहाय दै होबाय दै होनानै गोदौबा अनखौ होबाय आरो बेवहाय ओमफ्राय बेनिफ्राय खारैखौ लुनानै होबाय होनबानिया गोजा गोमो गोथाव टेस्टि जाबाय आरो बिदिनो गोजां बोथोर समावथ' दुन्दिया मोनगोन आरो माने दा गोलोम बोथोर समावथ' दुन्दिया मोना ना गंगार दुन्दिया होदो बरिया गोथाव जाबाय आरो होमबाना खिन्थु खारै नाङाबा थावा दै अन मोनामो खारैखौ आराम नांहोनांगौ मोजाङैहाय आंथ' खारै नाङाबा मोजां मोना सोरनिबा सोरनिबा गुफुर अनला ओंख्रि संनायखौथ' आं मोजां मोनखाथारा आङो खारै आराम नांनानै गोजा आराम जाबासो आं मोजां मोनो आरो बेथ' थांबाय दे आरो नारजि ओंख्रिफोराबो बिदिनो नारजि ओंख्रिखौबो आं सबखौनो आं संखां जोब्बाय जेनेबा नारजि ओंख्रिखौबो संबाय नारजिफोरखौ जेनेबा सोमबाय आरो सोमनानै बिराद सिग्लिबाय ओमफ्राय बे एसे गोखा दंना बेखौ खारहोनांगौ आरो ओमफ्राय गोखाखौ सिग्लिबाय सुबाय सेब्बाय ओमफ्राय बेनिफ्राय सेबनानैहाय आराम माबानानै दोआव रुफिनबाय आरो खारै होनानैहाय खारै होनानै थिगसे रुहैबाय ओमफ्राय खारै नाङाबा खिनथु गेब्लेयादै बेबो खारै नाङाबा गेब्लेया ओमफ्राय बिदि रुबाय थानाय रुबाय थानायाव जेब्ला बे जिगाबखौ एसे दांनायनांगौ आरो हाननानैहाय होनबा इसे लिमोनस्लु लिमोनबाथाय होनबाना खारैया नांबाय आरो ओमफ्राय बिदि गोदौनायाव थिगसे सादो खारैखौ मोजां होनानै सादो ओमफ्राय सानानैहाय माबादो आरो बेरादनो दोखो दोखो साथारदो आरो बिरादनो मिस मिस जालाय लायनाय दोखो दोखो सादो सानानैहाय बेखौथ' बेदरजोंसो संखागोन नालाय अमाजोंहाय अमा मेजेमजों ओरैबायदि गोथाव जायोना अमा मेजेमजों अमा मेजेमजों संबाय आरो ओमफ्रायहाय अमाखौहाय गासैबो जेनेबा जिरा मस्ला गासैखौबो देनानै लाखा जोब्बाय आरो सामब्राम गुफुर आरि गासैखौबो देनानै रेडि लाखाजोब्बाय आरो ओमफ्राय दाना बेदरखौ एवदो ओमफ्राय बेदरखौ एवनानै मस्ला गुन्दैफोरखौ होजोब्बाय आरो होनानैहाय माबाबाय आरो जेनेबा एवबाय थिगसे मोदोमफ्रु लायनाय एवबाय आरो जा मोजाङै एवबाय एवनानैहाय उनाव आराम माबाबा नारजिखौ जों साना दोनखाबायना सिगाङाव ओमफ्राय नारजिखौहाय बेदरावहाय होसनदो आरो ओमफ्राय होसननानै आराम एरदो जा टेस्टि संदो बिराद गोमो रोमोग' नुलाय लायनाय जाथारसै आरो बिराद मोजांनो आंथ' देनजार जानो लुबैखायो बुंनायावनो रायज्लायनायावनो जानो लुबैखाबावबायसो संबाथ' आं नारजि आरि गासैखौबो आं संनो रोंजोबो आं जेबो माबानाय गैला जेनेबा सोबखौनो संखांजोब्बाय आं माने सोलोंनो लुबैनाय बुस्थुआनो गैला आरो सोबखौनो आं संनो मोनजोब्बाय आरो संनो मोनि होननाय बुस्थुआनो गैला आरो आं आंनो बेराद आइटेम खालामनानै संनो मोजां मोनो आरो माने बै दस्राफ्रा रोङा ना बारा बिसोरनि थाखाय गोब्राब जायो आरो ओमफ्राय दां जों संबोबाय थाखानाय नालाय जोंनि थाखाय गोब्राब नंला आरो बेफोरो